मेरे यहाँ के गाड़ी बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे गाँव की कम गाड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तनके है लेकिन रसता के कारण नहीं हैं जैसे हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाते हैं ना पढ़ पाते हैं बहुत दिक़्क़त होने लगता है फिर इसीलिए हम कभी डॉक्टर यहाँ जा नहीं पाते हैं हम कहीं किसी की पढ़ाई करने में वहाँ नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर गाड़ी के रास्ता जाने वाला रहता ही नहीं है मेरे गाँव में अगर गाड़ी के ओ थोड़ा कम है तो कम है तो मेरे लिए तो जाना भी मुश्किल है कहीं भी जाते हैं तो मेरे यहाँ के तो वहाँ नहीं रहते हैं तो तो हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर यहाँ जाएँगे तो पहुँचाएँगे किसी के जाएँगे तो ट्यूसन भी पढ़ा सकते हैं किसी के जाएँगे तो अथि भी करवा सकते हैं किसी का यहाँ मायका यहाँ जाना किसी यहाँ किसी को जाना तो